ہاں ہیلو کون ہیں آپ ہاں ہم ثاقب ہیں ہاں ہاں سب کچھ ہے کیوں آپ کو چاہیے کیا پہلے آپ کہاں سے ہیں اچھا ہاں تو آپ کو کیا ضرورت ہے

ہاں تو وہ بھی ہے پانچ لاکھ

ہو سکتا ہے میری دکان لائن بازار پورنیہ میں

کھیتی کے متعلق بہت سارے سامان ہیں جیسے کہ اوتھلٹی وغیرہ چاہیے تھلیسر چاہیے ٹریکٹر چاہیے اور بھی وغیرہ سامان ہیں ہاں ہاں وہ بھی ہے ہاں وہ بھی ہے وہ آ جائیں گے دو لاکھ روپے میں

لائن بازار کہاں پہ ہے اچھا مادھوپارہ ہے اس کے پچھم سائڈ مدرسے کی بغل میں آپ آ جائیے کسی بھی دن ہاں وہ بھی ہے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے آپ